पावसा दिसा म्हणुटााय तें न्हू डेंगू सोड जाता कित्याक हिंगा लायक उदो सांठोवन वता आमगे लायक ड्रेनीज सिटम सारकी ना लायक किमसां जाताय तितूंत मागीर किमसांतल्यान लोकांक जाय तें डेंगू इफेक्ट जाता निवळसाण म्हणटी सारकी जायना उदक सांठोवन दवरताय देखून तें लोकांक बरो ना पोटा लोक जायतो तो बरना जायत रावता आनी पावसा दिसा नू चड म्हुटाय थंडी जाता कित्या खातीर लोक पावसान भिजता फस्ट पावस म्हुट न्हू सो तेतून लोक जायतो भिजता आनी मागीर ते थंडी चोड जायत आसोता मागीर तशें शियां दिसांनी तातून लायक थंडी चड जायत आसता कित्याक जोर येता लोकां लोक बरे ना जायत आसतात आतां आमकां थंडी जाली जाल्यार मेळ वखदां घेवपा आसतानू बट वखदां लोक घेयना आनी ती थंडी चड करून घेताय थंडी जाली की ना ते म्हणून वखदां घेवपा जाय आनी ती पावसा दिसान म्हुटा तेन्ना मात्शें सांबाळून रावपा जाय कित्याक रोड स्लिपरी आसताय आनी मागीर पडटा आनी आनी चड बरेना जाताय कोण बी मागीर ते मार लागून मागीर ती चोड बरेना जाताय जोर येत आसोता आनी मागीर आनी जायत्यो डिजीज जायत आसताय मलेरिया डेंगू ते आनी चड वाडत आसा आमगे गोंयांत देखून मातशा प्रिकोशन्स घेवपाक जाय